ओइ ओइ बहा थांनो नोलाय हो ओमफ्राय नोंना बोरै बिदि जाखो माथो हेल्मेट आनो गैया गारि सालायनाया हेल्मेट हेलमेटखौ बोरै बिदि बावजानांगौ बेथ' जोंनि रुलस नि एखदम रुलस आवनो गैथारा

नोंबिदि बिदि बिदिथ' जाया बिदिथ' जाया बिदिथ' जाया नोंनाव लायसेन्स दंना गैया द्राइबिं लायसेन्स बिदि नों बिदि बिदि बिदिथ' जाया बिदिथ' जाया हनै साराबो नाहरगासिनो नोंखौ दा नोंखौ बोरैबा हगारफ्ला ङोबा आंहाबो दायसो गोलैगोन दे

बिदियैनो बिदि बिदिथ' जाया बिदि बिदिथ' जाया

बिदि बिदिथ' जानाय नङा र' नोङो एसे बा हाब हाब बिदि जानाय नङा नोङो लायसेन्स बो गैया नोंना हेल्मेट बो गैया आर गारि लेखा फोराबो दंना गैया जाखो हाब आर बेखौबो बावबोबावदों बेबायदि नोंना नोंनाथ' नोंनाथ' नोंनाथ' सालान दानोबा दा जि रोजानि बारा थांसिगोन

दे आंनो फास्स' थाखा होनानै थांदो दे दे दे औ दे जाबाय